रस्सी और बाल्टी के द्वारा और कुए में मोटर लगाकर हम कुए से पानी निकाल सकते हैं मेरे विचार से इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग हम कुए से पानी निकालने के लिए इस तरह का सकते हैं इस में हमे एक पानी की मोटर लगेगी जिसको इलेक्ट्रिशन और प्लमबर के सहायता के द्वारा कुए में नीचे डाला जाएगा और इस मोटर का कनेक्शन प्लमबर के द्वारा एक पाइप से कर दिया जाएगा और फ़िर इस बिजली की मोटर बिजली से कनेक्ट कर के जब चालू किया जाएगा तो कुए का पानी मोटर के सहायता से पाइप लाइन के माध्यम से बाहर आ जाएगा